फुङाव सिखारनानै मोखां सुबाय दुगैबाय दुगै खांनानै बिदिनो न'फोर सिबबाय न' सिबखांनायनि उनाव उन्दैखौ फोजाबाय उन्दैखौ फोजानानै मोखां सुहोबाय मोखां सुहो खांनानै एसे लेखा फरायहोबाय लेखा फरायखांनानै उन्दैया लेखा एसे फरायोबाथाय जानायनि फुंनि ब्रेकफास्ट बिदिनो मालाबा रुटि फोर सावबाय आथाफोर नानानै दोनखायो नालाय रुटि फोर आथा एसे नाबाय आथा नानानै गथ' फरायगौ फरायगौ मानियावनो सावबाय सावखांबाथाय फुंनि बिदिनो ब्रेकफास्ट जाहोखांबाय जाहोखांनानै बिदिनो उन्दैखौ दोनलांबाय उन्दैखौ दोनना फैनानै आरो बिदिनो जालांनायखौ सुफैबाय सुफैखांनायनि उनाव न'फोर जाखांनायखौ बासन बरथनखौ सुलांखांबाथाय न'फोर एसे फुगारबाय न' फुगार खांनानै बिदिनो फुजा होबाय एसे साथि सावबाय फुजा होखांनानै जिफोर सुबाय लामबाय मालाबा थाब मोनफैयोबाथाय इसानफोरबो दाबाय इसानबो दायो नालाय इसानफोर दाबाय इसान दाखां नानै आरो दसे इसान दाखां नानै ओंखाम ओंख्रि संलायबाय सानसुनि सानसुनि ओंखाम ओंख्रि संखांनानै उन्दै लायनो थांबाय उन्दैखौ लाना फैनानै आरो जाहोबाय जाहोखांनानै दुगै होनानै फिसाखौ दुगैहोनानै आरो दसे जिराय होनानै आंबो जाखांनानै दुगै खांनानै इसान दसे दाफिनबाय इसान दसे दाबाथाय आरो बिदिनो बेलासिनि जाहैलायबाय सिथला सिबनाय न' सिबनाय जाहैलायबाय आरो बिदि जाखांनानै बेलासियाव बाथि होबाय साथि फुजा होखांनानै दसे थाबाय बिदिनो साहफोर लोंबाय बेलासियाव साहफोर लोंखांनानै गथ'खौ फरायहोखांनानै दसे फरायहोनानै आरो मोनानि ओंखाम संबाय ओंखाम ओंख्रि संबाय जाबाय